सिंधी भाषा में केतिरा ई आम तौर मुहावरा आहिनि जीअं त जेतिरी चादर हुजे ओतिरा ही पेर फ़ैलाइण खपनि हुनजो मतलबु त इंसान जी जेतिरी ख़र्चु करण जी क्षमता हुजे ओतिरो ई ख़र्चु कजे ॿियो कुते जो पुछ टेढ़ो जो टेढ़ो हिनजो मतलबु त जीअं कुझु इंसान खे केतिरो बि समुझाए त उहो न समुझंदा आहिनि उह जो उह ई हरकतूं कंदा आहिनि टियों जीअं रेली पिसे तीअं ॻोहरी चोथों मेंह चबे गाए खे हलड़ी पुछ कारी हिनजो मतलबु त कुझु इंसान पाण सॼा ई ग़लति हूंदा आहिनि पर हुनखे ॿियनि जी थोरी बि गलिती सहन न थींदी आहे